मां घर जा सभु कम पाण कंदी आहियां जीअं त खाधो रधणु प्रेस करण हुनखां पोइ मां शाम जो चित्तानंद स्वामी जो सत्संगु बुधण वेंदी आहियां मां पंजे खां साढे सते ताईं उहो बुधंदी आहियां ऐं घर अची मां खाधो खाई पोइ भॻवान जा किताब पढ़ंदी आहियां यूट्युब ते पुराना गाना बुधंदी आहियां टी वी ते प्रोग्राम ॾिसंदी आहियां कौन बनेगा करोड़पति ऐं तारक मेहता का उल्टा चशमा ऐं अनुपमा ऐं मूंखे खाधे रधण जो शौक़ु आहे त मां यूट्युब ते खाधे जी नईं नईं शयूं सिखंदी आहियां मां पंहिंजे खाली वक़्त में नारेल जी मिठाई ठाहींदी आहियां खोयो बि ठाहींदी आहियां उहो सुके मेवे जो ठवंदो आहे जाम ताक़त वारो आहे आइस्क्रीम कुल्फी बि घर में ठाहींदी आहियां मूंखे वांदो वेहणु न वणंदो आहे वाट्सप ते सभिनी सां हरि ऊं बि मोकिलींदी आहियां पंहिंजे सभिनी साहेड़िन खे